जय झूलेलाल अचो भेण तव्हां खे छा मूं वटि सभु क़िस्म जा कपिड़ा आहिनि तव्हां खे अच्छा त तव्हां खे प्लेन खपे प्लेन जा हा ठीकु ठीकु आहे मां सम्झो तव्हां जी ॻाल्हि पर तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो तव्हां खे प्रिंटेड में खपेव प्लेन में खपेव त पहिरीं त तव्हां खे मां छा तव्हां जो बजट केतिरो आहे मूं वटि त हा ऐं मो कंप्यूटर एंब्रॉयडरी में त रेट थोरो घटि घटि थींदो किचन एंब्रॉयडरी त सस्ती सस्ती में कमु थींदो आहिनि न जेका एंब्रॉयडरी आहे थोरो वधीक थींदो त हा त त तव्हां डिसाइड सुठे अथनि त न आहे न तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कयो त पहिरीं मां तव्हां खे कंप्यूटर ॾेखारिया या पहिरीं प्लेन ॾेखारियां चङो ठीकु आहे त तव्हां दुकान ते अंदरि अचो आराम सां सेल्समैन तव्हां खे ॾेखारियूं आहे सेल्समैन ॾेखारियूं असां तव्हां खे छा छा ॾेखारे ऐं कहिड़े रेंज ताईं ॾेखारे पंद्रहं सौ ॿ हज़ार जे विच में

तव्हां कॾहिं बि अचो सिक्स सिक्स डेज विक जो हे लेकिन तव्हां अचिजो पंजे वजे ताईं कॾहिं बि तव्हां अचो पंजे ॾींहुं दुकानु खुलियल छह ॾींहुं सूमर खां वठी छंछर ताईं दुकानु खुलियल हूंदो आहे आर्तवार जी दुकानु बंदि हूंदो आहे चङो चङो भेण ठीकु आहे ठीकु आहे कॾहिं बि अचो नो प्रॉब्लम थैंक्यू नमस्कार नमस्ते नमस्ते